देखियौक अनिल जी अपनेके हमे कहि देलियै ने सुबहसँ कि अपन समयपर आइए आओर गाड़ी का आप पैसा लेके जाइए ताकि हमको तीन सीट की आवश्यकता है यहाँ तीन सीट हमरा जरूरत छै काहे नहि कि हमर कनियाँ जेतै हमर बेटी जेतै तऽ हमरा तीन सीट चाही आओर आपका तोरो जे पैसा हमरा हम निकलतै तऽ ओ पैसा लए के जाइ सकै छो आओर जल्दी सिना आबह जल्दी सिना आबह आओर तऽ ओ पैसा लए कऽ तू जा बहुत बहुत तोरा धन्यवाद हमे दै छियौ